हमरा क्षेत्रमे बहुत प्रकारके इसकुल या संस्थान अछि आओर अनेक प्रकारके इसकुलमे जेनाकि नीक कॉलेज अछि बहुत बहुत दूर दूरसँ बच्चा सब पढ़य लए आबैत अछि आओर एहन बहुत प्रकारके इसकुल अछि जइमे एहन बच्चा सब बहुत दूरसँ नृत्य करय अछि कॉलेज करय लए अबैत अछि बहुत बहुत दूरसँ बच्चा अर पढ़ाइ करय लए अबैत अछि आओर एहन बहुत प्रकारके अछि जेनाकि नृत्य बहुत नीक होइत अछि तऽ बहुत बहुत दूरसँ बच्चा सब करय लए आबैत अछि जेनाकि इसकुलमे पढ़ाइ नीक होइत अछि तऽ बहुत भारी सङ्ख्यामे बच्चा सभ रहैत अछि आओर बहुत एहन प्रकारके के पढ़ाइ होइत अछि जइसे बहुत हमरके संस्थामे इसकुल कॉलेज अछि आओर बहुत नीक नीक कॉलेज सब अछि जइसे कहाँ कहाँसँ बच्चा सभ आबि आबिके पढ़ैत अछि आओर एहन प्रकारके बहुत बहुत इसकुल अछि जे बहुत दूर सँ बच्चा आर अबैत अछि आओर बढ़िआँसँ पढ़ाइ करैत अछि आओर कॉलेज नीकसँ करैत अछि आओर बच्चा अर नृत्य करैत अछि आओर बहुत तरहसँ बहुत भारी मात्रामे बच्चा अर पढ़ैत अछि आओर बहुत नीक तरहसँ पढ़ाइ करैत अछि आओर बहुते अच्छा तरहसँ पढ़ाइ करैत अछि